हम कतौ जाइ छी जाहि स्थानपर हमरा नहि यऽ पता कि पूरबमे कोन चौक पड़ैया पच्छिममे कोन चौक पड़ैया कि उत्तरमे कोन चौक पड़ैया कि दच्छिनमे कोन चौक पड़ैया कि अगिला चौक कोन छियै हमरा कोनो जानकारी नहि रहैया ओहि जगहपर अहाँ आओर हम परेशान भए जाइ छी कि कोन गाड़ी सऽ जेबै कि कोन गाड़ी सऽ नहि जेबै आ कोन गाड़ी करबै तऽ एहिलए कऽ हमरा अहाँके पूछए पड़ै छै दोसरासॅं की हे यौ हमे कोन गाड़ीसे जेबै कए बजे मिलतै हमरा गाड़ी कोन टाइममे गाड़ी मिलतै आओर केतना देरमे हमरा पहुँचा देतै आओर छै की अनठिया आदमीके जे नया रहैया आदमी कोनो जगहपर ओहि आदमीसॅं खासकए कऽ अनठिया आदमी जे ओ कैफ ड्राइबर करैया गाड़ी करैया ओकरासॅं ढेर रुपैआ लए लैया बुझलियै ने अनाप सनाप ओकरासॅं रुपैआ लए लैया आओर जगहपर पहुँचैबो नहि करैया अनठिया आदमी जे जगहपर अहाँ नया छियै ओहि जगहपर हमे जाइ छी तऽ ड्राइबर करै छी गाड़ी करै छी पुछि कऽ अहाँ हमरा की करैया जे तए अहाँके

ककरो सऽ पूछए नहि पड़त की अहाँके

तऽ इसब सुबिधा मिललया आओर नजदीकके रास्ता जेहने छै तऽ हमे अहाँ पुछि लै छियै ककरो सऽ कि हमरा जे छै से एतय जेनाइया आ पूछैके बाद हमे अहाँ जाइ छी आ गाड़ी कए लै छी ड्राइबर आ गाड़ी इहए तब जे छै ओहि जगहपर जाइ छी सुबिधा यऽ आ कोनो भी ऑटोवलासॅं या कोनो भी पानवला दोकान यऽ आ कोनो भी दोकानदार यऽ ओकरा सऽ हम पूछै छी कि हे यौ है चौक पर हमे जेबै तऽ कन्ने सऽ हमरा गाड़ी मिलत

आ उपलब्ध जे नहि रहैया गाड़ी तऽ ओहिलए दिक्कत होइया ओहिलए हमरा अहाँके पूछए पड़ैया ओहिके लिये हमरा अहाँ जे छै से दोसरा सऽ सहायता लै छी ताकि ओहि जगहपर हम पहुँच सकी समयपर पहुँच सकी

बुझलियै आ